हेलो स्वेग्गी से बात कर रहे हैं क्या सर मेरे घर में एक बहुत बड़ा समारोह है तो मुझे उसके लिए खाने का आर्डर देना है भोजन की व्यवस्था करने के लिए तो आपके रेस्टोरेंट से खाना उपलब्ध करवाना है तो उसके लिए क्या कीमत लगेगी सर और इस पर कोई विशेष ऑफर है या नहीं इसकी जानकारी हमें बताइये और हमें की ये एक फिक्स समय में चाहिए कि दो घंटे बाद तो क्या आप उपलब्ध करवा सकते हैं